मुंहिंजे बचपन जूं प्यारी यादियूं आहिनि कि असां सभु पंहिंजा भाउ भेण मिली करे खेलंदा हुयासीं कोई कंहिंमें फ़ख़ुरु न हूंदो आस पास पड़ोसीनि सां गॾु मिली करे खेॾंदा हुआसीं ख़ूब मौज मस्ती मनाईंदा हुयासीं ऐं उहा असांखे पहिरियों इन करे आहिनि प्यारी यादियूं इन करे आहिनि कि असां में कोई फ़र्क़ ई न सम्झंदो आस पास जे घरनि में हर कंहिंजा ॿार हर कंहिं हंधि जिथे वञनि उते वञे जिथे वञनि उते खाइनि जिथे वञनि सुम्हनि कोई फ़र्क़ु कोई बि कंहिं लाइ बि फ़र्क़ु नज़र न ईंदो हुयो ऐं असां जंहिंमें प्यारी प्यारी यादियूं अगरि अॼु चाहिनि त असांखे उहे कोन मिलदियूं आहिनि न ई असां उहो हिक ॿिए सां पंहिंजो बचपन बाटे था सघूं उहे प्यारी यादियूं उहे प्यारियूं दोस्त साहेड़ियूं उहे प्यारा प्यारा असांजा पारेश्वरी ऐं उहे प्यारा प्यारा असांजा भाउर भेनर जंहिंजी यादियूं असां भुली नथा सघूं उन्हनि सां गॾु असां एतिरो वक़्ति प्यार सां निभाइयूं एतिरो वक़्ति सुठो गुज़ारियूं कि कोई फ़र्क़ ई न हूंदो हुयो के खिल मज़ाक हंसी मज़ाक ऐं हिक ॿिए जी हंसी मज़ाक गुज़ारींदी गुज़ार में ईअं बिछड़ी वेंदो इहो समय ख़बर ई न पवंदी कि असांखे कलाक थी वियो या ॿ कलाक थी विया जेकी देरि असां ॻाल्हियूं कयूं मौज मस्तीअ में कंदा हुयासीं कुझु गुज़ारींदा हुयासीं ॾाढो आनंद में उहो समय असांजी हुयूं एतिरो यादिगार ईंदो आहे जीअं असां चाही करे भई मतिलबु उन ॻाल्हियुनि खे विसारे सघूं नथा भुली सघूं उहे असांजी हमेशह ज़िंदगीअ लाइ यादि आहे रहिंदी ऐं अॻिते असां पंहिंजे ॿारनि खे उहे यादि जी ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा रहिंदा आहियूं ताकि उहे ॿार बि हिक ॿिए सां मिली करे अॻिते खेॾनि खुॾनि ख़ुशि गुज़ारीनि